हेल्ल' आदा सानसुमा गाबोन नोंनि अट'खौ आंनो रिजार्भ नांगौमोन आं बङाइगावआव चापागुरि थांनो नागिरदों मादैनाव आलासि जाहैगोन गाबोननो फैफिनगोन आरो भाराखौ बेसेबां लागोन सानसे थाहैनांगोन ना रिजार्भ लांनाय नालाय